हलो मैं कमला बात कर रही हूँ मेम मुझे ना में अभी भोपाल आने वाली हूँ कल सुबह दस बजे तो मुझे आपकी होटल में रूम चाहिए थे तो क्या मिल जाएंगे अच्छा तो ए सी वाले का क्या चार्ज रहेगा मेम और नॉन ए सी वाले ढाई हज़ार पर डे के इसाब से नोन ए सी का और ए सी का फाइव हंडरेड फाइव थाउज़ैंड ओके ओके ओके ठीक तो आप हमाये लिए नॉन ए सी वाला कर दीजिएगा मुझे तीन रूम हम चार लोगों के हिसाब के लिए रूम चाहिए तो दो रूम तो हमें सिंगल चाहिए है और एक रूम हमें कपल वाला चाहिए है कितना रहेगा उनका

अच्छ उसमें बाल्कनी वग़ैरह है क्या

ठीक और बाथरूम वग़ैरह अटेच है या फिर मतलब ओके ओके तो फिर आप हम चार लोगों के हिसाब से रूम बुक कर दीजिए तीन रूम जिसमें दो सिंगल और एक कपल वाला जी जी में आपको ओनलाइन कर दूँगी ओनलाइन आप कल लेंगे ना

वैसे हम तीन दिन के लिए आ रहे हैं तो आप तीन दिन के लिए ही कर दीजिए हमारी नाइट में भी फ्लाइट रहेगी तीन दिन बाद हम लोग आ जाएंगे दो तारीख़ को आ रहे हम लोग तो दो को आएंगे तो हम लोग पाँच को पाँच तक रुकेंगे हाँ पाँच को चले जाएंगे नाइट में ठीक है ठीक है ओके ठीक है आप कर दीजिए हम आ जाएंगे ओके और आप मुझे मेसेज कर दीजिएगा तो में उस पर आपको ओनलाइन कर दूँगी पेमेंट धन्यवाद आपका भी